رات دہلی میں اہم تفریحی اور رات کے زندگی گذارنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں دہلی میں جن میں چاندنی چوک ہے کناٹ پیلس ہے اور راجیو چوک ہے اس طرح دیگر مقامات ہیں جہاں لوگ رات کے رات میں بہت دیر تک گھومتے پھرتے رہتے ہیں شاپنگ ہوتا رہتا ہے دکان کھلی رہتی ہے اور ماحول بنا رہتا ہے